नंगौ जोंनि आबादखौ लाखिनोबा जोंहा औवानि गोनांथि दं बे मुसारि थुसारिनि गोनांथि दं बेखौ जोङो बेरा होनांगोन मा होनांगोन बोरमा हाबनो हायै मोसौ हाबनो हायै अमाफोर हाबनो हायै दाव हाबनो हायै बेबादिनो जों बेरा होनांगोन औवानि एबा माबानि मुसारिफोरनि बेखौ जों आरामै खुन्थिया गायै गायै गायनानैबाबो जों मोजाङै बेरा आबादखौ खहा जायि बायदि खालायनोबा जों बेखौनो माबा नांगोन आरो आराम बेरा होनांगोन दोननांगोन आरो बिनि सायाव मानसिफोराबो इसे नायफा नायफा नायनांगोन बेबायदि खालायाबा नोंनि आबादखौ नों लाखिनो हाया आरो गोजान जायगाफोराव इसे गोजानफ्राव थगारफ्राव गायोबाबो नोंहाबो मोजांनो प्रटेक्ट खालायनायनि माबा बेरा दुमनानै फैनांगोन न' खाथिआवबाबो नों नायनांगोन गोजानावबाबो नायनांगोन जिखुनु बैखौ नोंनि आबादखौ लाखिनो थाखाय नोङो मानसिनि साबदान नांगौ आरो नोंनि मुसारि बा बेराफोरनि गोनांथि दं आरो बेहाय आं बेखौनो सानो